हैलो सर फ़्लिपकार्ड कंपनी से बात कर रहे हो मुझे कुछ शिकायत दर्ज करवानी थी आपका डिलिवरी बॉय आया था मैंने पार्सल मंगवया था तो उसने पहले अपनी लौकेसन ग़लत बताई थी और उसके बाद मेरा एक दो घंटे ख़राब कर दिए और फिर भी मतलब मैं उसके पास जैसे तैसे करके पहुँच गया फिर मैंने अपना पार्सल देखा क्या समान आया कैसा आया है तो समान में उसमें क्या है थोड़ा ब्लूटूथ मंगाई तो डैमेज मिली मेरेको तो मैंने सामान भी चेक किया तो बोला था उस उसको कि मतलब ऐसे ऐसे मेरा सामान डैमेज है फिर उसने बोला कि मतलब नहीं बहुत अभद्र व्यहार मिला मुझे उसके बाद मैंने उसको मतलब प्यार से बोला था लेकिन उसने अब असभ्यता का प्रयोग किया और उसका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं था अनुचित था और मैंने भी बोला भी था उससे कि मतलब मैं ऐसे शिकायत कर दूंगा ये कर दूंगा